हँ ज हँ जन्नत खातून छियै मिल जेतै हँ सभकिछु सही छै लाइटो छै सभकिछु छै पङ्खा उङ्खा सभकिछु छै नहि कोनो परेशानी नहि हँ साफ सुथरा सभकिछु छै सही हँ सभकिछके व्यवस्था छै एखन भाड़ा दू हजार लगतै भाड़ा देबै ने दीदी यौ हँ तऽ ओतेक बढ़िआँ जगह यए तऽ भाड़ा तऽ किछु ज्यादा लगबे करत हँ भाड़ामे पीछाँ नहि हटबै देने जाउ की कहलियै हँ बढ़िआँ ने छै करि लेबै हँ बढ़िआँ यए आबू देख लेब आबि कऽ देख लिअ बढ़ियाँ छै व्यवस्था रहयके लिए हँ यौ दीदी देखि लेबै अच्छा नहि भीड़ नहि रहैए अपना दोकाने ने करबै आरामसँ दोकानमे आब हँ तऽ बिजनेस आरामसँ भए जायत हँ रहैओके व्यवस्था बहुत अच्छा जगह छै नहि नहि कोनो परेशानी कोइ दिक्कत नहि आरामसँ एतय रहि सकै छियै आरामसँ रहब अपन खायब पियब अपन दोकान दौरी चलायब हँ ओही सोचै छियै ने यहाँ जएह सोचै छियै उएह हँ हँ हरेक चीज साफ सुथरा छै हँ हँ तऽ अहाँके नहबै सुनबै लए मोटर यए अहाँ आउ सभचीज यए हँ पैसा तीन हजार लागत तीन हजार लागत तीन हजार लगत